तव्हां पंहिंजे नौकिरीअ वारी ज़िंदगीअ जे बारे में कुझु ॿुधायो मां उणिवीह सौ ॿियासीअ में सेल सिंध नेशनल स्कूल में असिस्टेन टीचर थी लॻियसि हुते हिकु साल जो अरसो पुरो करे वरी मां आर्चियस स्कूल में जूनियर कॉलेज में नौकिरी कई त जीअं ई मां हुते इहो कालेज जॉइन कयो त मूंखे शेवा सदन कालेज मां ऑफ़र आई त मां उन ई सालु उणिवीह सौ ॿियासीअ में मां शेवा सदन बीएड कॉलेज जॉइन कयो हुते त मूंखे एतिरो मज़ो अची वियो जो मां वरी जल्दी एमए जी एडमिशन वरिती ऐं एमए जी जल्दी करे पोइ मां बीएड में नौकिरी कई पोइ बीएड लाइ मूंखे ऑफर मिली कालानी कालेज में त मां हितां बीएड कालेज छॾे करे मां कालानी कालेज में हली वियसीं वरी हुते पोइ मूंखे पहिरां जॾहिं मां कालेज छॾियो त मां पी एच डी रजिस्टर कराए छॾी हाणे पी एच डी रजिस्टर कराई त हुन जे पी एच डी जे पुठियां लॻियसि आख़िरि मां पी एच डी बि पंहिंजी पूरी कई वरी मूंखे शेवा सदन में चांस मिलियो ऐं जीअं त शेवा सदन एडेड कालेज आहे ऐं मां हुते कालानी कालेज में त प्राईवेट कालेज में कंदी हुअसि त मूंखे जीअं हेॾे आहे त मां तीअं हेॾे हली आहियमि त हुते मां बीएड शेवा सदन जो जॉइन कयो त अहिड़ी त मुंहिंजी क़िसमत जाॻी जो मां सिर्फ़ु बीएड में न पई पढ़ायां पर इगनू जी बि मां असिस्टेंस इंचार्ज थी वियमि वरी जेको हरी चन्दन सर हलाईंदो आहे न इहे कोरस्पोंडस कोर्स मुंबई यूनिवर्सिटिअ में हुन जो मूंखे कोर्डीनेटर कयो वियो हुन जा एॾा ॿार सॼे पुरे महाराष्ट्र जा ॿार ईंदा हुआ इगनू में बीएड करणु त मुंहिंजे एतिरनि ॿारनि सां लिंक थी वई मूंखे ॾाढो मज़ो आहियो ऐं हेॾां वरी मुंबई यूनिवर्सिटीअ जो कोरेसपोंडेंस कोर्स उहे ॿार अलॻि त मूंखे न सिर्फ़ु बीए जे रेगुलर कालेज में पढ़ाइण जो चांस मिलियो पर मूंखे ॿियनि स्टूडेंट्स सां करेसपोंडेंस कोर्स सां इगनूअ सां डिस्टटेंस एजुकेशन सां इहो मूंखे पढ़ाइण जो ॾाढो सुठो मौजु मां पंहिंजी हीअ जेका ज़िंदगी गुज़ारी न मूंखे ॾाढो मज़ो आयो आहे मां अॼु जाम मिस कंदी आहियां भई जेका वापसि उहा अचे उहे ॿार उहे सब्जेक्ट्स उहे उहे पी एच डी जा धिका खाइण हेॾे होॾे वञनि वञिणो पवंदो आहे न इन्फोर्मशन कलेक्ट करण लाइ ऐं मुंहिंजी पूरी थाणा ज़िले जी हुई पूरे थाणा ज़िले में छा छा किथे गोठु आहिनि किथे शहर इन उहा कम्पेरिज़न हुई उहा मुंहिंजी पीएचडीअ जो दौर हुओ उहो बि ॾाढो सुठो हुओ हालांकि मूंखे कंप्यूटर न ईंदो पर मूंखे पी एच डी कंप्यूटर हलाइण बि सेखारियाईं छो त मूंखे डेटा हुन मे एंट्री करिणी पए त इहो सॼो मां कालेज में पढ़ाईंदे सभु कुझु कयो आहे त मूंखे इहो बीएड कालेज त ॾाढो वणियो अॼ बि मूंखे लॻे चान्स मिले त मां बीएड कालेज में ज़रूर वेंदमि बीएड कालेज जनरल कालेज खां काफ़ी डिफ्रेन्ट आहे काफी डिफ्रेन्ट आहे हुते टीचर वञी लेक्चर ॾेई हली ईंदियूं आहिनि असांखे कम्यूनीटी वर्क आहे प्रोजेट वर्क आहे असाइंमेन्ट्स आहिनि सर्वे आहिनि ॾिस अलॻि अलॻि जाम ई एक्टीविटीस आहिनि जंहिंजे करे हिन कालेज में कमु करण सां ॾाढो ईंदो आहे